हमारे यहाँ पर पर्यटक स्थल और पर्यटनों को बेहतर बनाने के लिए सरकार से यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो पर्यटक स्थल है उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और उनमें क्या है कि कुछ परिवर्तन भी की करना चाहिए जिससे क्या है कि जो पर्यटक आते हैं उनको देखने में कुछ अलग सा महसूस हो और जो हमारे पर्यटक स्थलों के गार्डन है उनमें और भी पेड़ पौधे लगाए जाए जिससे उनकी सुंदरता बड़े और पर्यटनों को आने जाने के लिए वाहनों की सुविधाएँ भी हो करानी चाहिए जिससे क्या है कि आसानी से लोग वहाँ पर्यटक स्थल पर जा सकें